मां पैसा कमाइण जे लाइ कपिड़े जे कारोबार में जॉब कई मां हिन में पहिरियों कुझु ॼाणंदो हुअसि हिन हिसाब सां रेडीमेड जो कमु कंदो हुअसि इनकरे मां पंहिंजो कपिड़े जे बिज़निस में नौकिरी जो जॉब कयो हुन में हाणे थोरी पैसो बि सुठो मिलंदो आहे ऐं अॻे खां बैटर फील कंदो आहियां इहो फहिसलो इनकरे हुओ मां पहिरियों होजरीअ जो ई कमु कंदो हुअसि हाणे छा आहे मतलबु ॿिया मतलबु प्रिंटेड कपिड़नि जो कमु आहे उन्हीअ में ई थोरी जानकारी वधीक हुई इन्हीअ हिसाब सां मां इहो कमु चालू कयो हिन में ॿ पैसा सुठा मिलनि था हिन महिल छो जो वधीक एक्सपीरियंस थी वियो आहे ऐं कमु बि साफ़ु सुथिरो हुओ हिन हिसाब सां कपिड़े जी लाइन मां चुनी आहे